से जानुवारि नैरोजा नैजिथाम जि मार्स नैरोजा नैजि बा एप्रिल नैरोजा नैजिसे द' सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिनै गु डिसेम्बर नैरोजा नैजिब्रै